मिगी संगीत बिच्च बड़ा ज्यादा इंटरेटस्ट ऐ मैं ग्रेजुएशन बिच्च संगीत पढ़ेआ होर मिगी ओह्दे बिच्च बड़ा इंटरेस्ट ऐ में संगीत सिक्खना चाह्न्नी में ग्रेजुएशन कंप्लीट संगीत बिच्च कीती होर मेरा इक टैलेंट ऐ कि में संगीत बिच्च में इंस्ट्रूमेंट बिच्च ओह्दी म्यूजिक पढ़ेआ संगीत में न इंस्ट्रूमेंट बिच्च कीता में सितार बजानी ओह्दे बिच्च होर में अग्गें पोस्ट ग्रेजुएजन बी सितार बिच्च करै नी इंस्ट्रूमेंट ऐ सितार मिगी ओह् बजाना बड़ा पसंद ऐ क्योंकि ओह् में में उसी जेह्ड़ा बजानी मिगी बड़ा पसंद ऐ होर में इसी अग्गें लेइयै जन्नी होर मैं एह्दे उप इसी करियै अपने आप गी कुछ बनाना चाह्न्नी ताकि मेरी जेह्ड़ी लाइफ ऐ ओह् सेटल होई जा